हमरा उसनी बारेमे किछु पता नहि छै

हमे मैथिली हमरा उसनी बारेमे किछु पता नहि छै हमे नहि जानै छिए ईसब बात